असांजे रंधिणे में कमु ईंदड़ शयूं जहिड़ी तरह प्रेशर कूकरु सिपरी चमचा कटोरा थाल्हियूं कोप कप कीर केवड़ियूं इहे सभु असांजे रंधिणे में कमु ईंदियूं आइन प्रेशर कूकरु असांखे भाॼी ठाहिण जे करे कमु ईंदो आहे सिपरी चांवरु ठाहिण जे कमु ईंदी आहे कप कीर भाॼी घुमाइण जे कमु ईंदो आहे कोप असांखे चांहि पीअण जे कमु ईंदा आहिनि प्लेट थाल्हियूं कटोरा असांखे रोटी खाइण जे कमु ईंदा आहिनि